زیادہ پیسے بچانے کے لیے جو میری حکمت عملیہ ہے وہ بہت ساری ہیں جیسے کہ میرے پاس اگر جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں تو میں خاکہ بناتا ہوں اس کا اور ایک خاکہ بنانے کے بعد مجھے کسیے پیسے کو خرچ کرنا ہے کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں خرچ کرنا ہے اور فضول خرچ جہاں ہے اس فضول خرچی سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ایک حکمت عملی ہے جو مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ بچانے میں میری مدد کرتی ہے اور رہی پیسے سے متعلق سوشل میڈیا کو فالو کرنے کے بعد تو بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جیسے میں فالو کرتا ہوں جیسے بہت سے یوٹوبرس چینل وغیرہ ہیں گوگلس ہے ایف ایم ہے اور بھی بہت سارے سوشل میڈیا کے ایسے ذرائع ہیں جس کو میں فالو کرتا ہوں اور رہی بات کہ پیسے کے متعلق مشورے کے لیے تو زیادہ تر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں جو بھی مشورہ لینا ہوتا ہے تو میں اسے خود سے سولو کر لیتا ہوں اور اگر جو چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یوٹوب پر جاکر اور کچھ ویڈییوز وغیرہ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پے جا کے کچھ کسی کو فالو کرتا ہوں اور اس چیز سے وہاں سے میں اپنے جو میرے مشکلات ہے جو میرے جو مجھے ایڈوائز چاہیے ہوتا ہے مشورہ چاہیے ہوتا ہے وہ میں وہاں سے حاصل کر لیتا ہوں اور اس طرح میں زیادہ سے زیادہ پیسہ اپنا بچا پاتا ہوں